जय झूलेलाल अचो त सिंधियत जा नांद वॾायूं घर घर में सिंधी ॻाल्हायूं सिंधी आहियूं सिंधी आहियूं पाण खे सिंधी छो न सॾायूं सिंधी हा सिंधी असांखे पंहिंजी भाषा खे क़ाइमु रखण लाइ असांखे पेंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणो पवंदो असां पंहिंजे ॿारनि खे केतिरो बि होश्यार छो न कयूं केतिरियूं ॿियूं भाषाऊं सेखारियूं पंजाबी रशियन हिंदी गुजराती केतिरीयूं बि भाषाऊं सेखारियूं पर हुननि खे सिंधी पहिरियां सेखारियो छो त सिंधियत सां ई असांजी पहचान आहे असांखे पंहिंजे सिंधी हुअण ते फ़ख़्रु हुजनि खपे असां सिंध मां जॾहिं आहियांसीं तॾहिं रिफ्यूजी थी रहियासीं ऐं हिते महिनत करे पंहिंजे नालो रोशन कयोसीं अॼु केतिरा बि वॾा कॉलेजनि युनीवर्सिटियुनि सभु सिंधियत जे नाले सां आहिनि सिंधियुनि रोशन कयां अॼु तव्हांखे कोई बि सिंधी भीख मङिदे न ॾिसण ईंदो हिन जे करे असांखे पंहिंजी सिंधियत क़ाइमु रखिणी आहे अॼु असांजी सिंधी ॿोली ग़ुम थी वई आहे मातृभाषा ग़ुम थी वई आहे अॼु फैशन थी वियो आहे की हर कोई घर में इंग्लिश ॻाल्हाईंदो हिंदी ॻाल्हाईंदो भई ॿारनि खे हिकु दौड़ में भॼाइनि था जेको असांखे न करिणो आहे कोम्पिटिशन सां गॾु गॾु असांखे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजी सिंधी भाषा में बि होश्यार करिणो आहे इन जे करे असांखे पंहिंजी सिंधी भाषा क़ाइमु रखण जे लाइ असांखे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी झूलेलाल मंदर में वठी वञिणो आहे पंजड़ा बहिराणा ॾेखारिणा आहिनि ॻाइणा आहिनि सिंधीअ संतनि जी ॼाण ॾियणी आ्हे जीअं बाबा हरदास राम सादराम संत कंवर राम साहिबु सिंधी साहित्य खें अॻिते वधाइणो आहे सनातन धर्म जी रक्षा करिणी आहे उन्हनि खे ॿारनि खे सम्झाइणो आहे त सिंधी कीअं अॻिते वधिया उन्हनि खे पंहिंजी जीवनी ॾेखारिणी आहे त अॻिते हली करे असां पंहिंजे सिंधियत खे क़ाइमु रखी सघंदासीं हिन लाइ हर माउ पीउ जो हर घरु वारनि जो फ़र्ज़ु आहे त पहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे घरु वारनि सां पंहिंजे पाड़ेवारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाए ऐं जिते बि सिंधी पाण में गॾिजो त जय झूलेलाल चयईं करे हिकु ॿिए जो अनुवादन कयो